राधे राधे सरिता नास्ता हां मूंखे लोचो खपे खमणु खपे ऐं ऐं घर में महिमान था अचनि हीदरा बि खपनि महिमान था अचनि ॾह ॾह ॼणा आहिनि उन्हीअ हिसाब सां हा

हां हा इहे त अच्छा त इहे इहे स सुठा आहिनि लॻा मूंखे तुंहिंजो नालो ॿुधी करे हिन च चाप छोलनि जो ऐं इहे कुम्भ या बिह ईअं ॾाढी ॻाल वणी पर चटिणी बि तुंहिंजो नालो आहे भई चटिणी ॾाढी सुठी ठाहींदा आहिनि हां त अॻे बि महिमाननि खे मां तव्हांजी चटिणी खारायी हुई त ॾाढी वणयनि माना त हाणे बि अच्छा इएं त हाणे बि हाणे बि चटिणी सुठी मोकिलजो नास्तो बि सुठो मोकिलजो ऐं

हां ऐं दाल पकवान बि कोकियूं हुजनि त कोकियूं बि मोकिलजो ॿिए ॿिए बेसणी अथव बेसणीअ जी कोकी हां त तव्हां ठा इएं बि ठाहे मोकल ठाहे मोकिलजो नी हां हां पंज छह हुजनि हा ॿियो ॿियो मिठे में छा अथव हा गॼरनि जो सीरो अथव नी अखरोट जो सीरो हाणे त अखरोट बि वणनि था नी सी सीआरो आहे नी अच्छा ऐं अ अटे ॼा लडू अथव अटे ॼा लडू हां हां ऊएं त उहे उहे घणे किलो आहिनि टे सौ रुपए किलो एॾो महांगा असां इएं

ह

ड्राई फ्रूट अथनि हुननि में अटे ॼे लडुनि में हा हा हा हा माएं ॼा लडू बि अथव हा हां च चङो भाउ किलो किलो सभु मोकिले छॾिजो हां नास्तो नास्तो बि ठाहे करे चङी तरह मोकिलिजो हा ह हा हां हां हां हां इहो